हैलो केह् हाल ऐ भाइया अस बी ठीक महाराज घर ई आं केह् करचे़ै यार लाड़ी बी लड़दी बड़ी महाराज नस्सी गेई भैं कुदै गेई चक्कर लाने गी तुस सनाओ रोजै दा ड्रामा जरा इं'दा माए इ'यै हां जलदे न भई ओह् गलांदे न ते भई नामियां छन्दियां करदे न थोह्ड़े चिर हां नमियां गै दिक्खना पौनियां ते उ'नें तलाक गै देना पेई गेआ हां शैल जैल्ल जुल लाइयै जाना क्लीन शेव करियै महाराज हां हां कटदा महाराज हां दिक्खगे कन्नै पेंट कमीज़ पाओ नि पजामा कुर्ता पाइयै नि चलेओ भैं बुड्ढे ओह् तुस फ्ही पेंट कमीज़ शैल हां कोई कुक्कड़ै दा प्रोग्राम बनांदे न कन्नै आहो आहो चलदे न थोह्ड़े चिरे तकर पर पैह्ले देसी दा अरेंजमेंट करदे न अंग्रेजी दी नि कोई मजा नि औंदा इन्ना ना ना जागत ओह्दा घर ही होंदा ओह् सम्हाला दा बिज़नेस हां मैं उसी आखग कि शैल बलदी बलदी ते तेज़ इ'यै पानी आह्ली महाराज उक्की चढ़दी गै नी ऐ भैनचोद यरा फ्ही सुक्के पैसे मुहाने

हां देसी ठीक ऐ अपनी अह बनांदे न हां खरी फिरी करदा तुसेंगी चिरे ने फोन ठीक ऐ